सतावीह जुलाई ॿ हज़ार एकवीह अगस्त उणिवीह सौ पंजानवे पंज मुई उणिवीह सौ चोराणवे सत मार्च ॿ हज़ार उणिवीह टेवीह मई ॿ हज़ार सत्रहं